खेतीमे नव तकनीक लागू बहुत तरहक भेल अछि एहिमे डी डी डी किसानके तहत जे अछि से मतलब पेपरमे समाचारपत्रमे रेडियोपर टीवीपर बहुत तरहके चीज बताएल जाइए जाहिमे कि कोनो भी पौधा या कोनो भी पेड़सभ लगाबयके ओकरा बताएल जाइए केना लगाएल जेतै ओहिमे उर्वरक फेर पानि ओकर मतलब हर तरहके जे रखरखाव होइत छै ताहिसभके बारेमे बताएल जाइए ओहिसँ की होइए किसानकेँ बहुत ज्यादा लाभ होइए जे ओकरा सही वक़्त समय सही तकनी तकनीक आओर सही मात्राके ज्ञान होइए आओर ओहिसँ ओ जखन ओकर लाभ ओकर यूज़ करैए तऽ ओकरा ओकर पॉजिटिव आन्सर भेटैए आओर ओहिसँ ओकर की होइत छै मोन उत्साहित होइत छै किसानके मोन उत्साहित होइत छै आ ओकर ओकरा ओ रेडियो या समाचार पत्रके जे ओ ओकरा बताएल जाइए जे ओ समझैए आ ओहिके यूज कऽ के ओ अपन जे खेतीके काज जे होइए से नीकसँ सम्हारैए आ ओकर जे आय छै ओहोमे वृद्धि होइत छै